हैलो में आपका में थुआढ़ा नंबर लैता हा ते एह् थुआढ़ा एसी खराब होई गेदा आहो में इद्धरा बोल्ला ना हीरानगर दा बोल्ला ना आहो एड्रैस लिखी लैओ हीरानगर तैह्सील हीरानगर पोस्ट ऑफिस दयालाचक्क ते उद्धर हार्डवेयर दी दुकान ऐ ते मेरा घर उद्धर गै एह् ते एसी पता निं चलदे चलदे गै बंद होई गेआ हीरानगर दा शामीं किन्ने बजे आह्गे ते शामीं आई जाओ ते फ्ही साढ़े पंज बजे आई जा आई जायो चेत्तै कन्नै ठीक ऐ